हँ बीमारीके जे छै से एतय तऽ मानि लिअ जे ओतेक मानि लिअ जे सुविधा नहि छै तैओ गाम घरमे जे छै से सही छै परदेशमे मानि लिअ जे ओकर कम स्पेस छै ओना तऽ डॉक्टरसभ मानि लिअ जे समयपर मानि लिअ जे रहैत छै लेकिन स्पेस कम छै गंदगी फैलाव बहुत छै ओहिसँ तऽ प्रदेशोके हालत जे छै से बीमारी मानि लिअ जे अहाँके बेसीतर होइत छै हँ आओर स आओर ग्रामीण इलाका सभमे कम कनि उत्पन्न भेल कम कनि एम्हरो ओम्हरो झाड़ो फूख इहोसभ मानि लिअ जे करायल गेल लेकिन एहि बारेमे शहरी मानि लिअ जे क्षेत्र जे छै से ओ बहुत गंदगीसभ मानि लिअ जे एतेक बीमारी फैल रहल अछि हँ आओर ग्रामसभमे एतेक नहि जिज्ञासा जे जतय छै से अपन सही छै थोड़े मोड़े गड़बड़ भी छै जे मानि लिअ जे कनि हॉस्पिटल सभमे दवाइओ उपचार ओतेक कम कनि भऽ जाइत छै आओर मानि लिअ जे एहिमे कनि कमी लेकिन तथापि डॉक्टरसभ अबैत छै डॉक्टरसभ टाइमसँ रहै छै हँ एहि सभक चीजके ठीक छै एतय मानि लिअ जे ओतेक गंदगी नहि पायल जाइत छै तैओ एतय अपन डॉक्टरसभ अपन मानि लिअ समयसँ आयल आओर समयसँ जे छै से अपन मानि लिअ जे गेला हेँ आ एहिए चीज सभक मानि लिअ जे सभटा पूरा हँ उत्साह होइए हँ आओर शहरी क्षेत्रमे इएहसभ कचड़ा तचड़ा द्वारे आओर बीमारी उत्पन्न भऽ रहल अछि हँ आओर